تین دس دو ہزار بیس دو دو دو ہزار پانچ پانچ تین دو ہزار چھ تیس دس دو ہزار سات تین نو دو ہزار چھ